आंथ' बिबार गायनायाव जेबो प्रब्लेम मोना नाथाय बोथोरनि थाखाय आंनि बिबारफोरा खस्थ' जायो आरोना मानो होनबा एखनबा समावहाय जोबोद बार बारनोसै जायनि थाखाय बिबारफोरा रानज्रिं लांजोबसै आरो एखमबा समाव जोबोर बारा अखा हानोसै जायनि थाखाय बिबारफोरा थैलांसै आरोना अभार अखा मोननायनि थाखाय आरो एखमबा समावहाय जोबोद सान्दुं दुंसै ओमफ्राय अखायानो हाला ओमफ्रायहाय आं बाहेरायाव थांनाय जायो एखमबा जायनि थाखाय आङो बिबारफोरावहाय दै होनो मोनला बिनि थाखायनो बिबारफोरा बागाना आं सामलायनानै दोननाय बिबार बागाना खस्थ' मोनो आरो बेफोरनि आंनि जेंना सहायनांनायफ्रा बिबार गायनाय समाव